हॅलो आ सत्तेरान फॉन लागला न्हय कोण रमेशबाब उलयता हय हांव आर्यन उलयतालो हय हांव बरो आसा तुमी कशें आसा ना तुमका ऑर्डर दिवपाक कॉल केल्लो हय डिलीवरी खातीर एक बटर चिकन एक फ्रायड रायस करा आनी स नान करा बरे आं तुमका आनीक सांगपाक जाय आसले हांव पयलीच्या एडरेसार सद्या रावना म्हजो ट्रांस्फर जाला म्हणल्यार हांव रावपाक पर्वरी आसता हय पर्वरी तुमी कोकेरो काडले न्हय कोकेरो कडल्यान लेफ्टान भितर घेतले की पयलेच घर म्हजे लागता हय थंय तुमी पावा आनी कॉल करा म्हाका थंय मागीर तुमकां घेता हांव ते ऑर्डर बरें हय इतकेच सांगपाक हे करपाक लायल्ले तो मात्सो एडरेस नोट करूंन दवरा म्हणल्यार हाजे फुडे ऑर्डर केल्यार म्हाका परत परत एडरेस सांगपाची गरज ना हय बरें